में स्कूल जंदी ही मेरी मतलब कि स्कूल जंदी ही में दसमीं च बी इक्क एल प्रेअर हा इत्थै मिगी मतलब कि ओह् कमरे च छड़ियां कताबां होंदियां हियां मिगी ओह् मतलब कि कताब बड़ी शैल लगदी ही में बार बार में इक्क कताबै दा नांऽ हा ते कताबै पर ही इक्क कविता कविता दा नांऽ हा तुम शमामी सारी दुनियां की तुम ही सागर प्रेम दया के पानी होगा अम्बर में तुम ही रहते हो कण कण में दाता तेरे शरण में विनय करें हम हाथ जोड़ के परनों के हम मसान बनें बच्चे सभी महान बनें नफरत को हो दूर करें अपना सब जगत बनें सारे बच्चे सभी महान बनें में मतलब कि में अपने स्हेई कदें स्कूल प्रेअर बिच बी बोलदी ही इसी कविता गी बच्चे मतलब कि बड़े खुश होंदे हे टीचर बी खुश होंदे हे कविता दा नांऽ हा तुम स्वामी सारी दुनिया के

होर बी में जेह्दे सामनै बोलदी ही कविता बड़ी शैल लगदी ही